दिल्ली में भई जीअं बि हिकिड़े माण्हूअ खे मां सुञाणा थो भई हुनजी कहानी मां तव्हांसां शेयर थो करनि चाहियां किसी टाइम में हिकिड़ी दुकान जो नालो तव्हां ना वियो जे भाई शुरू करो चांदनी चौक में चांदनी चौक में भई मार्केट आहे लटनि जी डाढी सुठी हुन में हुन ॾिसो पहले पहले छत्री विकिड़ंदो हुओ उहो भाई कुरस मतलबु हुन ते साईकिल ते धीरे धीरे धीरे हुन ॾिसो की हिते कमु छा थो हले त हुन पोइ हुते हिकिड़ी मार्केट आहे डाढी मशहूर चांदनी चौक में मीना बज़ारि जे नाम सां मीना बज़ारि जे नाम सां हुन हिकिड़ी दुकान शुरू कई लाइक़ातूं भाई के दिमाग़ ऐं इहो त मां ॿुधाए थो सघां क्यूंकि मां हुनखे अखियुनि सां ॾिसां थो काथे हुनजी हिक दुकान हुंदी हुई हुन शरूआत हुनजे भई पीउ कई जीअं थोरो थोरो सो सामानु पहिले चारि साड़ियूं वठी आयो तूं चारि अलॻि अलॻि वेराएटी करे करे पोइ पटरी हुन लॻाई पोइ पटरी था पोइ हुन दुकानु शुरू कई दुकानु शुरू कई त माण्हू बि एतिरा हुनखे खपंदा हुआ धीरे धीरे पोइ हुन कमीशिननि ते माण्हू रखिया पंहिंजे वटि कमीशिननि सां हुन बियो उन्हनि खे लालच ॾिनी सेल्समेननि खे सेल्समेननि ख़ूबु कमु कयो हुन सां हुनजी दुकान वधंदी वधंदी भई जंहिं हिकु पहले साऊथ दिल्ली में हुन खोली पोइ धीरे धीरे वसंतकुंज गुड़गांव नोएडा हाणे हर पासे हिंदुस्तान जे मतलबु पटीकूलर किसी बि स्टेट मां ॾिसो उहा मीना बज़ारि डाढो ई हर मॉल में रोहिनी जे मॉल में अथव काथे वञो था तिलकनगर में बि मार्केट में अथव रजोरी में अथव मतलबु हिन में हिन जहिड़े माण्हू खोली हिक छत्री जी दुकान कई हुई आइडियो हुन ॾिसो क्यूंकि मार्केट हुई उहा सॼे लटनि जी हुन ॾिसो छाजी छी विकामिजे थी त हुन साड़ियुनि जो कमु शुरू करो साड़ियुनि सां अॼु उहो लखो छा अरबोपति आहे जेको मौज थो वठे जय झूलेलाल